औ हेल'

अ अ औ खोनादों देनाय खोनादों दे बुंनाय औ औ औ औ औ आंथ' आबादखौनो मावबोगासिनो औ गोबावसै आबाद मावनाया आस्सा आस्सा माइ आस्सा माइ गायफेराखै आस्सा आस्साऔ औ औ औ औ आस्सा आस्सा अ औ औ आस्सा आस्सा औ माइयाथ' जेन'बा ओं हा लायै हा आलादा आलादा माइखौ गायोब्ला जोङो साबसिन जायो औ दा बे हिसाबै दा आथिखालावथ' गोदोथ' जों न'नि माइ माइलिफोरखौनो जोङो जानला मोनला गायोमोन दा खिन्थु जुगा सोलायनाय हिसाबै जोङो माने बाजाराव आजिखालि सायन्टिफिकेलि दिहुननाय गोबां माने जोलैफोर मोनसै आरोखि दा बेबायदि हिसाबै जेन'बा मा होनो बासमति बयसमतिबाबो गुबुन गुबुन माने भेरायटिस थासै नालाय दा बोरियाव गायग्रा भेरायटिस आरो माबायाव गायग्रा भेरायटिस बेबायदि थायो आरोखि दा बेबायदि हिसाबै बायसमतिआथ' जायो माने खिन्थु माने गोरान हायाव गायग्राबो भेरायटिस थायो आरो माने दै जाग्रा हायाव गायग्रा भेरायटिस थायो आरोखि दा बेखौ जोङोथ' माने एखायनो जोङो जोंनि मायलिफोरखौ जोंनि बागसुआव थानाय मायलिफोरखौ गायला बायबा जाया आरोखि ओंखायनो बै माखासे जे सरखारनि माखासे एन जि अ फोर थायो माखासे जेनेबा एफ सि अ होननाय दङ दा बिसोरनि थ्रुयै जोङो बे जोलैफोरखौ लायोब्ला साबसिन जायो आरोखि दा बिथांमोना मिन्थिखागौ माबायदि नों नोंथांनि हानि माबाखौ खिथाब्लानो जाबाय हाया माबायदि हाग्रा जायो ना जाया बोरि ना दै थाग्रा दा बेफोरखौ खिथायोब्ला बेफोरखौ माखासे बिसोर माने नायबिजिरनानै रिसार्स खालामनानै हरगोन आरोखि नोंनो बैसोर खिथाखायो औ औ औ एफ सि अ नि मानसिफोरा खिथाखागोन औ औ अ बिसोर खिथाखागोन आरोखि औ माबादि जोलैखौ गायनांगोन आरो नोङो मा माबायदि माने मुलिफोर होनांगोन माबानांगोन एम्फौनिफ्राय बासायनो थाखाय हाग्रानिफ्राय बासायनो थाखाय बिसोर माने गासैबो खिथाखायो आरोखि दा नोंथाङा बे नोंथांनि साखाथिनि एफ सि अ आव थांनानै खबर लाब्लानो जाबाय आरोखि बे एफ सि अ होननाय मोनसे औ एग्रिकाल्चारनि अफिस थायो सरखारनि औ औ बेयाव माने मोजां अवेल ट्रेन्ड थानाय माने माबा थायो नालाय औ आंबो बिसोरजोंनो जगाजग खालामनानै खामानि मावबाय थानाय जायो आरोखि औ दे नोंथां बिदिब्ला औ औ दे नोंथां दे जागोन दे